हैलो नमस्ते सर सर जी मैं गगन बात कर रहा हूँ क्या मेरी बात स्वेगी में हो रही है जी सर मैंने हाल ही में स्वेगी से एक खाने के लिए ओडर किया था तो मेरा भुगतान है वो पेटीएम के माध्यम से अटक गया था तो मुझे उस की शिकायत करनी है जस्ट मैंने हाल ही में एक खाने का आदेश दिया था लेकिन भुगतान किसी नेट सम्बंधित समस्या के कारण अटक गया है और उस के बाद वो विफल हो गया तो मुझे इस की शिकायत करनी है ताकि मेरा जो भुगतान है वो अटका हुआ है वह जल्दी से या तो आप के पास पहुँच जाए नहीं तो उस का जो रिफंड अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में सेटल हो जाए इसी लिए मुझे भुगतान गेटवे से बात करनी है ताकि मेरा भुगतान नियत समय पर आप के पास पहुँच जाए और मुझे उस में कोई परेशानी नहीं आए